सोशल मीडिया पर जो डान्स है वह एक अलग मैच्योरटि का लेवल है जो हम लोग को इंस्पायर करता हैं जैसे कि इन इंस्टाग्राम हो गया रील हो गए यूट्यूब हो गए जैसे इन चैनलों के माध्यम से हम लोग डालते हैं तो इस पर जो लाइक आते हैं कमेंट आते हैं लोग अपना अपना विचार देते हैं कि कैसा है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ऐसे में कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती है कुछ चीज़ें हमें इंस्पायर भी करती है इससे जैसे युटुब चैनल पर हम डालते हैं तो लाइक सब्सक्राइब होता है इससे हम पैसा भी कमाते हैं और काम भी करते हैं अपना आगे बढ़ते रहते हैं ऐसे ऐसे जैसे कंपटीशन होता है स्कूल में जैसे हो गया डान्सिंग का हो गया इस जगह से हमेशा कंपटीशन करते हैं इंस्पायर होते हैं अब जैसे टी वी शो हो गया आज के डेट में मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह जैसे कैमरे से सूट होता रहता है वहाँ पर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर लोग अपना अपना विचार देते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो आप आगे जा सकते हो इसमें आप के लाइफ है यह चीज़ आप इंस्पायर हो सकते हो तो वहाँ से हम लोग को सीखने को मिलता है और यह चीज़ से इंस्पायर होते हैं बहुत अच्छा फील होता है हमें और अलग अलग जगहों पर जैसे गाँव में एक शादी हो गया विवाह हो गया कोई बर्थडे पार्टी हो गया कोई छोटी सी छोटी चीज़ होता है तो लोग करते हैं अपना डान्स वह करते हैं तो वहाँ पर करने पर अलग ही एक होता है कि हाँ हम लोग अच्छा करें वहाँ के लोगों को बातचीत करते हुए लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप आगे जाओगे इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं करते रहते हैं यह जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर हमारा जो एक एक अलग लेवल का ही रहता है इससे आप डान्स का एक अलग इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को और खुद को अपना आपको एक एक तरह से एक चीज़ देख दिखा सकते हैं कि हमारे चीज़ अंदर यह काबिलियत है कि हम डान्स कैसे करते हैं लोगों को सिखाते भी हैं और खुद सीखते भी हैं ऐसा हम डान्स करते हैं लोग देख देख के बोलते हैं आप मेरे को आज ऐसा है एक तरह ट्रेनर बोल सकते हैं ट्रेनिंग करिए करने के लिए और खुद को करने के लिए और टी वी शो जब होता है हम वहाँ पर करते है तो लोग अलग अलग अखबारों में आता है की हाँ कि आज डान्स हुआ तो है यहाँ पर बच्चे इंस्पायर हुए तो वहाँ वहाँ पर हम लोग भी करते हैं ऐसे ऐसे जगहों से की ताकि एक अलग ही नाम हो ताकि हमारा नाम हो खुद अपने देश का हो इस तरह से हम लोग अपना डान्स वह करते रहते हैं साथ में और जो डान्स का एक होता है जैसे एक तरह जैसे बोलते हैं हम डान्स करने के लिए जैसे किसी के चैनल के माध्यम से करते हैं डान्स तो वहाँ पर जब करते हैं तो वहाँ से एक अलग होता है एक खुद का होता है एक दूसरे के हिसाब से होता है तो जो हम खुद से करते हैं वह अलग चीज़ हमें मोटिवेट देता है दूसरे से कहते है वह भी देते हैं लेकिन हमें सीखने को मिलती है यह चीज़ करके हमें हमेशा हम लोग सीखते हैं और दूसरे को सिखाते हैं इस तरह से हम डान्स करते हैं